किछु दिन पहिले हम एगो हेडफोन लेले रहै छिऐ ओकरासँ खूब नीक आवाज लगैत छै हमरा मिलैसे आ ओकरासँ की फाइदा छै कि नऽ हम कहुँ जाइ छी अपना हेडफोन लगा लए छियै गाना सुनि रहल छियै कोनो दिक्कत नहि होबैत छै मेन छै छै जादे होइत छै कि पढ़ए लिखए वाला बच्चोकेँ जादे मदद करैत छै जे पढ़ै लऽ चाहैत हुए तऽ फूल हल्ला गुल्ला करलहुँ किछु करलहुँ तऽ अपन शान्तिसँ हेडफोन लगाके अपना पढ़ रहलहुँ हँ ओकरा कोनो दिक्कत नहि हो आ कहि जाइके छौ तोरा अपना ट्रेनोके सफर छौ कहि जाही अपना हेडफोन लगा लही अपना सुनहि गाना दोसराके कोनो दिक्कत नहि छै एकरामे कि अपन तो लगाके अपन अरामसँ कर रहलीहँ आ बहुत आरो विशेषता छै कि घुमै फिरैमे हर चीजमे तनि माथो दुखाइ छौ तऽ हेडफोन लगाके गाना सुनि लेबै छै दिमागो दर्द कम होबे छै तनि किछु फील करै आदमी डिप्रेसनो फील करै किछु फील करे तनि गाना सुनि लेबै या ककरोसँ बाते करैकऽ छौ तऽ हेडफोनेसँ बात कए सकबीही आज काल्हिके डी डिवाइसो इतना अच्छा अच्छा बनि रहल छै कि अवाजो अच्छा आबैत छै आर ओ कि की कानके भी जादे नहि खराबी करैत छै अच्छा कम्पनी बला कानो नहि खराबी करैत छै अच्छासँ ओकरासँ गाना सुन सकलीहँ घुमे घड़ी पढ़ै घड़ी किछु घड़ी बहुत सारा विशेषता छै एकरो आ बहुत ढ़ेर जगह काम आबैत छै एकरा करैमे आ खूब मन लगतौ ओकरोमे गाना सुनैमे ओकरोमे जे मन छौ ओ गाना सुन इधर जो उधर जो मे लगेले रहमे तऽ दिन भरि लगेले रहै छी हेडफोन अपना गाना सुनलिऔ जखनी पढ़ि कऽ छलौ पढ़लिऔ जखनी जे करै कऽ छौ करलिऔ अपना आरामसँ ओकरेसँ करैए हमेशा